ہاں ہیلو مٹھائی والے بھیا السلام علیکم ہاں کیا آپ ابھی مٹھائی بناتے ہیں ہاں ہاں ہم چکمکا سے بول رہے ہیں اچھا بناتے ہیں تو ہم کو نا سات تاریخ کو دس کے جی مٹھائی چاہیے گلاب جامن کیا آپ بنا سکتے ہیں اچھا کوشش کیجیے نا بھیا ہم کو ضروری ہے کیوںکہ اس دن کچھ فنکسن سب ہے تو اس دن ہمارے کچھ رشتےدار آ رہے ہیں گھر پہ ٹائم نکالیے نا اچھا ٹھیک بہت بہت تھینک یو بھیا تو کیا مطلب سا دس کے جی مٹھائی ہم کو سات تاریخ کو چاہیے ہاں ایک چیز کا بھیا نا خیال بہت رکھنا ہاں کیوںکہ کیا ہے ہم میرے رشتےدار اور ہمارے گھروں میں جو ہے تھوڑا میٹھا نا سب کم کھاتا ہے کچھ اس میں چینی پیسنڈ ہے کچھ کو پسند نہیں ہے تو اس میں نا میٹھا کم دیجیے گا اتنا رہے کہ ہاں مٹھائی کا مطلب رہے کہ میٹھا ہے لیکن تھوڑا مٹھائی کا جیسے مٹھائی میں خاص خیال رکھنا ہے بھیا اس میں نا میٹھا کم ہو

ہاں ہاں بہت بہت تھینک یو بھیا ہاں ہاں ہاں تو ہاں ہم سات تاریخ کو آپ کے یہاں ہم کسی کو بھیج دیں گے آپ بنا کے رکھیے گا ہاں شام میں شام میں ٹھیک بہت بہت تھینک یو بھیا